में में बचपन दे बिच इक बारी मणिमहेश गेआ ते मणि ओह् मिगी ओह् हा इक मिगी बड़ा चैलेंज़ लग्गेआ क्यों कैंह् भला कि उत्थें चढ़ाई बड़ी ही सतारां ठारां किलोमीटर पैद्दल हा ते चले फिरे दे अस घट्ट ई हे ते चलोंदा बी निं हा मेरे कन्नै मेरी मिसेज़ बी गेदी ही ते ओह् पतली ही में थोह्ड़ा मोटा बजन बी मेरा जेह्ड़ा ऐ ओ पैन्ट किलो दे करीब ऐ ओह्दा बजन सारा चाली किलो ते ओह् अग्गें अग्गें चली चलदी में पिच्छें पिच्छें मिगी साह् चढ़ी दा हा मेरे कोला चलोंदा ई निं हा बड़ी मुश्कल होई पर उत्थें पुज्जिये अहीं जोल्लै पुज्जे दर्शन दुर्शन ते शैल होइये पर आंदे बारी ते खैर इ'न्नी मुश्कल नहां होई कैंह् भला भाई आंदे बारी ते उतराई ही जंदे बारी मुश्कल तां होई ही भई उत्थें चढ़ाई बड़ी ही ते इक चढ़ाई बी ऐही बाकी उत्थें रस्ता बी जेह्ड़ा ओह् बड़ा खतरनाक हा उप्परे दा मतलब प्हाड़ें उप्पर दा ओह् बट्टे किरदे हे ते ओह्दी कन्नै लग्गने दा बी डर ऐहा कैंह् भला कि भई ओह् रस्ता ई पत्थरें दे कोल हा ओह् ते ओह् प्हाड़ें दे उप्परा ना पत्थर बट्टे पौंदे जंदे हे कोलै कोलै ते मतलब कुसलै पौंदे हे पता निं हा लगदा कुसलै पौंदे न पर लोग दिक्खी दुक्खियै जा दे हे बचियै ते एह् मेरा चैलेंज़ ओह् हा हाइक हा पैह्ले बारी अच्छा ते हून में दूई गल्ल दस्सना भई सारें कोला इंडिया दे बिच मश्हूर जेह्ड़ा मेरा ओह् ऐ सफर ऐ ते ओह् अस इक बारी उत्थें गे हे कटरा माता वैष्णो दे ते उत्थें मिगी बड़ा मज़ा आया हा ते ओह् मिगी सफर बी जेह्ड़ा ऐ ओह् ठीक लग्गेआ हा